हमारे जो आजीविका है वो बिजली पर निर्भर नहीं है क्योंकि हम बिजली जरूरी है लेकिन जीविका जो है हमारी कंपनी से चलती हैं जो हम लोग को रोजगार देती हैं लेकिन बिजली जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरुरी है क्योंकि हर चीज़ें जो है जो बिजली के उपयोग से ही संभव है क्योंकि घर में रोशनी के लिए भी बिजली चाहिए इसलिए बहुत ही जरूरी है और अगर बिजली यहाँ कट जाए तो इनवर्टर भी नहीं है अगर इनवर्टर रहता भी है तो उसको चार्ज करने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है और वह इनवर्टर में काॅस्ट ज़्यादा लगता है इसलिए हमारे पास हम इनवर्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है